दस एक उनैस सओ नब्बे पन्द्रह तीन उनैस सओ छियानबे सत्रह पाँच उनीस सओ बेरानबे अठारह नओ उनैस सओ चौरानबे पन्द्रह सात दू हजार दू